जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो पार्थ बजाज आहे ऐं मुंहिंजे दोस्त जो नालो अक्षय हरयाणी आहे हिकु ॾींहुं असां ईअं ई वेठा हुयासीं त असां ॻाल्हायूं पिया की असां हिते हिते वियासीं लोकली त असां जिते बि गॾु बि वेंदा आहियूं जीअं की मूंखे मां मुंहिंजी फैमिली खां मूंखे अमेज़िया वञिणो हुयो त मां मुंहिंजी लाइ ओला बुक कई हुई त ओला वारे खे जेको टाइम ॾिनो हुयो उन टाइम ते उहो न उहो न आयो उन खां पंज ॾह मिंट लेट कयईं पंज ॾह मिंट लेट कयईं थोरो ग़लति रस्ते खां वठी हलियो हुनजी गाॾीअ में डीज़ल बि न हुयो त उन रस्ते में डीज़ल भरायईं त हुते पंज ॾह लेट कई त असांखे अमेज़िया अमेज़िया पहुचण में थोरो लेट थी वियो लेट थी वियो त असां जेतिरी टिकट असांखे इंजॉय करणु घुरिजे आ होतिरो असां इंजॉय न करे सघियासीं ईअं ऐं मां मुंहिंजे जीअं दोस्त सां ॻाल्हायां पियो त उहो चए पियो की जीअं मां उबेर बुक कई हुई त उबेर वारो त टाइम ते आयो उनजी गाॾी बि कंप्लीट हुई उन असांजो सामान खणी पंहिंजी डिकीअ में बि रखियईं उनजी गाॾी में कंफर्ट हुयो ए सी हली पई गाॾी सुठी कंडीशन में हुई हुन टाइम ते असांखे पिकअप कयईं टाइम ते ड्रॉप कयईं वरी वापसि अचण लाइ बि मां उहो ई टैक्सी बुक कई त उन खे टाइम खां उतां पिक कयईं ऐं टाइम ते घरु अची लाथईं उनजे लाइ उन उबेर वारे खे थोरी सुठी रेटिंग ॾिनी पर ओला वारे जी सर्विस उबेर वारे खां सुठी कान्हे इन लाइ उबेर जी सर्विस ऐं ड्राइवर जेका हुया उहे सुठा हुया ऐं ओला वारे जा ड्राइवर ऐं उनजी सर्विस उबेर वारे खां सुठी न हुई इन लाइ मां उ उबेर वारे खे रेटिंग वधारे थो ॾिया असां ॿई दोस्त ईअं ॻाल्हायूं पिया